हेल्ल' ओइ आदा अ नोंथाङा आमगुरिनि ना आच्चा आं ओरैबायदि सानदोंमोन थारमाने आदा माने आं बेफारि नालाय आंङो आमगुरि बाजारावहाय जेनेबा मा मा फालांगि खालामनो हागोन मा मा मोनो आमगुरि बाजाराव जेनेबा अ आच्चा आच्चा आच्चा फाथो औ औ हाइजें

अ आच्चा चा

बे औ गय

आच्चा आच्चा अ बेसर बेसरबोथ' मोनगोन होजों बेसर

औ बलांगुरिनि बलांगुरिनि बेसरफ्रा फैगोन ना फैया आमगुरि बाजाराव अ बलांगुरि राङिजरा खुंख्राजरा

आंङो जायखिजाया सिजोन लानानै जायखिजाया माबाखौनो आंङो बिजनेस खालामो जेनेबा गयनि समाव आङो गयनि बिजनेस खालामो बेसरनि समाव बेसर खालामो माइनि समाव माइ बिजनेस खालामो हाइजेंब्लाबो आं बायो फाथोनि सिजोन समाव आं फाथो बायो लै आदा औ

औ औ औ औ

जानाय जानाय नङा ओरैनो थैज्रायनाय बायदिखौथ' बेफारिया ओरैनो मिथिखागौ बायखाया ओरैनो लाब थानायबायदि हिसाब खालामनानैसो बायनाय जायो नालाय ओरैनो बेसेबांनि बायोबा बेसेबां लाब थायो गारि भारा खरसा गारनानै बेसेबां दोन्नांगौ बेखौ हिसाब खालामनानैसो बायनाय जाखायो नालाय अ दा आङो बे आमगुरि बाजारावहाय होनब्ला नेक्स्टनि बाजारनिफ्राइ आं हमसिगोन नामा

जायखिजाया आङो बेनिफ्राय उथायनानै आङो हावलि बरपेटा लांगोन आरो आमगुरि बाजारनिफ्राय

औ औ

आं आमगुरि औ आमगुरि बाजाराव थाङोब्ला नोंखौ कल खालामनानै लोगो लागोन लै आदा औ

आच्चा चा आङो गारि दंखायो गारि लाना थांनोसै

बायनो हागोन

औ दे हामबायसैलै